हैलो भैया मैंने ऑटो बुक किया था अभी तक नहीं आया है मैं आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रही हूँ उसकी आप लेट कैसे हो गए हो कब तक कब तक आओगे पाँच पाँच मिनट में आ सकते हो मेरे को कॉलेज जानी हैं मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है मेरे इक इग्जाम हैं वो मेरे को इग्जाम में नहीं बैठने देंगे यदि मैं लेट हुई तो जैसे आप पाँच मिनट क तक आ सकते हो मैं पाँच मिनट तक वेट कर रही हूँ आपका यस ओके